हय तशें आमी बायकाचेर हांव तसों गेलां ट्रिपाचेर ट्रीप करता ट्रीप आमची तशी लॉंग ट्रीप आसताच लॉंग रायड एक वर्सान एक ऍटलिस्ट एकदां तरी वयता आमी चार पांच जाण फ्रँड आसा आनी आमच्यो सगळ्या फ्रँडांच्यो बायक एक ट्रिपरश्यो अश्यो एक कंपनीच्यो त्यो रॉयल ऍनफिल्डाच्यो बुलॅट सो आमी त्यो तितुनच घेतले की आमी वतले म्हुणोण खंयसरी सो ते आमचें वर्सान वर्स आमी तशें वता रोड ट्रिपार तयारी म्हणजे सगळ्यांत पयलीं आमी आमच्यो सगळ्यांच्यो गाडयो सर्विसिंगाक दितात सो मदीं आमकां मेजर वर्क अशें कांय जावपाक जायना मायनर तशें वर्क येताच जशें जशें आमी वयता फुडें फुडें पयस पयस वयता ते मायनर वर्क येता केन्ना केन्ना पंचर जाता केन्ना केन्ना फ्यूझ वता केन्ना केन्ना केन्ना मदींच ऍक्सिललेटर वता सो तें एक बारीक बारीक काम आसता पूण तें चडशें काम आमी करूं शकता किंवा आमकां एक कोण टॅक्निशियन किंवा मॅकानक किंवा गॅरेज मेळ्ळी जाल्यार ते करून आमकां दिता पूण मेजर प्रॉब्लम जावंक जायना म्हूण आमी सगळ्यांत पयलीं सर्विसींग प्रोपर सर्विसींग करून घेता आमच्या बायकाची दुसरें म्हणजे सेफ्टी सेफ्टी सामकी गरजेची आसा सो तेज्या कारणान आमी सगळी सेफ्टी इक्विपमँट जॅकेट जावं किंवा ग्लवज जांव किंवा आमचे हँडल नी

नी गार्ड जांव किंवा हे सगळे बूट बी जांव सगळें सेफ्टी प्रोपर सेफ्टी फोलो करताताच आमी मागीर तशेंच आमी गॉगल्स सगळे घालुनूच भायर सरता सेफ्टी सारकी इम्पोर्टंट जावन आसा कित्याक आमकां एक कळोन जावन येयलां की आमचोच तसोचो एक फ्रँडाचो ग्रूप तेंकां परत ऍक्सिडंट जावन तेंकां खूब त्रास जाल्ले आसा तेका लागून आमी जाता तितले सुशेगाद वोसोन वांगडच वोसोन एकामेकका फटोफाट रावन स्लो चलोवन प्रोपर सेफ्टी मेनटेन करून सगलें प्रोपर इक्विपमँट्स घालून तशें भायर सरपाची आमी तशी फूल तयारी आसता आमी विदावट सेफ्टी इक्विपमँट कोणाकूच तशें आमी हें करना अलाव करना आमच्या वांगडा वसपाक सो जेणे जेजे कडेन सगळे इक्विपमँट आसा तेणेन ते तेच भायर तेणेनूच भायर सरपाचें नाजाल्या एक तर तेणी घेवप नवें घेवपाचें किंवा तेणी येवपाचें ना अशें आमचें सरळ इंस्ट्रक्शन्स आसता तेंका सरळ आमी सांगून दवरता तेका मा सो तेजे उपरांत प्लॅनिंग म्हणजे आमी हय वर्सान एकदां आमचो प्लॅन आसता सो आमचो ऑलरेडी प्लॅन पयलीं फावटीं आमी पयलीं डिसायड केल्लें फस्ट टायम जेन्ना आमी गेल्ले आमी गेल्ले की आमी सावथ इंडिया ऍक्सप्लोर केल्ले म्हण पयलीं सो तशें तसो आमचो प्लॅनींग जालो मागीर तेज्या उपरांत थंयसर गेले आमी खंय खंय वयतले कितले दीस रावतले खंयसर स्टॉप आसतलो खंयसर आमकां फ्युअल पंप करचें पडटलें खंय चड घालून इनटेक घालचो पडटलो तें सगळें आमचें डिसायडेड आसा आनी तशें तशें आमी तितले तितले दिसाक किलोमिटर चलयता शंबर किलोमिटर दोनशें किलोमिटर घेवन आमी ब्रेक घेता ओके देडशें किलोमिटर चलोवन ब्रेक घेता सो आमकां ते गाडयेकूय ब्रेक जाता तसोच आमचे बॉडीकूय तितलें रॅस्ट मेळटा आनी आमकां परत एक एक उर्जा मेळटा आमकां परत सुरू करपाक तशेंच आमी रातची प्रोपर स्लीप घेता कमीत कमीत आठ ते बारा वरां आमी प्रोपर रॅस्ट घेता आनी तेज्या उपरांत फुडें आमची ट्रीप सुरू करता तशें प्लॅनींग सगळें लागता कपड्याच्या कोंतान आमकां कपडे जाय पडटा शाबण न्हावपाक तशें डेली घालपाक पूण तशें आमी चड कॅरी करना कित्याक आमकां खबर आसा तितलो चड हॅवी वेट करता आमकां बॅगां तितलेच आमकां त्रास जातले आमच्या बॉडीक सो आमी ट्राय करता की आमी लायट वेट कॅरी करूं आनी किंवा आमी कॅरी करता तें बॅग आमचे सेपरेट गाडयेकूच बांदलेलें आसतलें आनी प्रोपर हेजें फिटींग आसतलें तशेंच प्लॅन करपाचो हेतू म्हणजे तशें डिफिकल्टच आसा तें शेड्युलान आमच्या कित्याक सगळ्यांची चार आमी आहाय चार जाण आहा चारूय जाणांचे चारू जाणांक हॉलिडे आसपाक जाय चारूय जाणां अवेलेबल आसपाक जाय जाल्यार तेन्ना ते पॉसिबल आहा हांगा एकटो सोलो रायड करतलो जाल्यार ते केन्नाय जावंक शकता म्हणल्या म्हाका एक सुटी मेळळी एक आठ दीस जाल्या हांव वसोंक शकतां पूण तशें तें पॉसिबल जायना जेन्ना चार पांच जाणां वता तें पॉसिबल जायना किद्या म्हाका सुटी आसा जाल्यार दुसऱ्याक सुटी आसपाना दुसऱ्याक अशी आसा जाल्या तिसऱ्या आसपाना तिसऱ्याक आसल्यार चवथ्याक आसपाना हें अशें पॉसिबल जाता चड करून आसता सो तें आमकां मॅनेज करचें पडटा की आमकां एक एक चार पांच दीस किंवा आठ दीस किंवा धा दीस प्रोपर अशें पोवचे पडटा की जेन्ना आमी सगळे जाण चारूय जाण फ्री आसा किंवा पांचूय जाणां आमी जे आसा ते फ्री आसा आनी तेज्या उपरांत हांवें ती ट्रीप डिसायड करत वचपाचें आनी तेच्या पयलीं एक म्हयनो पयलीं आमचे प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सुरू जाता लायक मेयना प्रमाणें बायक सर्विसींग कितें इक्विपमँट ना जाल्यार ते हाडपाचें सेफ्टी लागोन किंवा कितें मॅडिसिन्स आहा तें करपाचे किंवा आमकां प्रोपर अशें करून तें प्रोपर आमचें कनवर्सेशन चालू जाता एक म्हयन्या पयलीं आनी आमी तें मागीर ऍक्जॅक्यूट करतात अशें त्या दिसा आमी डिसायड केलां त्या दिसा भायर सरता